पहिले गाँवमे जे शुरू भेलय जे रिक्शा चलैत छलय टाएर गाड़ी चलैत छलय तऽ आब ओ सुविधा तऽ लोकके पहिले कम रहै तऽ कनि टाइम बेसी लागय एहि गाँवसँ ओहि गाँव जायमे आबयमे करयमे जे हँ फल्लाँ गाँव जेतै फल्लाँ गाँवसँ एतै तऽ लोककेँ कनि बेसी टाइम लागय तऽ करय आबके जे जखन सुविधा भेलय जे जेना साइकिल छै तऽ आब साइकिलसँ भए गेलय मोटर साइकिलके सुविधा तऽ आब ओ मोटर साइकिलसँ जाउ आउ तऽ ओहिसँ कनि बेसी खतरा बढ़ै छै जे टाइम नहि लागल आ खतरा बढ़ल जब कतहु धक्के लागि गेल किछो लागि गेल तऽ ओहिसँ आदमी मर मर्जेंसी भए गेल तऽ ओकर ई भेलै तकर बाद एलै जे टेम्पू तऽ आब टेम्पूसँ जाउ आउ करू तऽ कनि सभटा सभचीज तऽ बढ़बे कयलै आगाँ तऽ ओहिसँ खतरा कनि बढ़ि गेलै जे लोककेँ जाइ छै जल्दीमे जे पहुँचलमे जे खतरा बेसी भेल जे हँ आब तऽ धक्के लागि गेलै ककरो चोटे लागि गेलै कतहु उलटिए गेलै तऽ ओहिसँ आदमी मरि गेलै चलि गेलै खतरा बढ़ि गेलै तऽ ताहि दुआरे हमरा सभके परेशानी छै करै छै देखै रखै छियै